धावेचो ज्या दिस रिजल्ट आयलो त्या दिस म्हाका निर्णय घेवपाचो आशिल्लो फुडें करप कितें तर अनेक स्ट्रिम्स ओपन आसता तुका सायेन्स आसता कॉमर्स आसता आर्ट्स आसता आता आर्ट्स परस्यू करतकीत तुका इकोनोमिक्सांत कितेंय करपाक जाता बी एड ते ती सायड एक्स्प्लोर करपाक शकता जाल्यार जर कोमर्स घेयत जाल्यार यू हेव ओपशन ऑफ एम बी ए सी ए सी एस सी डब्ल्यू ये एम कोम आसता तशेंच सायेन्सांत वचत जााल्यार थंयूय तुमकां खूब ओपशन्स आसतात सो आय हॅड माय डिफीकल्टी इन फायडींग वीच स्ट्रिम टू गो इन सो त्या दीस आय हॅड टू डिसायड की खंयचे स्ट्रिमींत म्हाका वचपाक जाय तें फायनली हांवें अशें डिसायड केलें की म्हाका कोमर्स स्ट्रिम परस्यू करपाक जाय आनी हांव सी ए ह्या कॉर्सान एंटर जालो तर ह्या गोश्टीन म्हाका मदत करपी हो डिसजन घेवपाक मदत करपी म्हजी फेमिली आनी तशेंच म्हजो कजन बीन आसा भाव भयण तेंच्यानी म्हाका हो डिसीजन घेवपाक हॅल्प केलो